मधुमेह से निपटने के लिए आदमी गाँव में शीशम के पत्ते का सेवन करेले का सेवन करेले का पत्ते का सेवन जामुन के बीज का सेवन करते हैं इस तरह से बहुत घरेलू उपचार किए जाते हैं डायबिटीज में करेले के पत्ते को करेले को उबाल के उसका जूस बना के पिया जाता है मीठा नहीं खाना चाहिए मीठा खाना वर्जित रहता है मधुमेह से निपटने के लिए आदमी जामुन के बीज का भी सेवन करते हैं करेले का पत्ते का सेवन करते हैं मधुमेह से निपटने के लिए मधुमेह से निपटने के लिए अनेक प्रकार के घरेलू उपचार किए जाते हैं जैसे मधुमेह में लाभ होता है जैसे कि करेले का करेले के पत्ते का जामुन के बीज का बादाम का शीशम के पत्ते का जामुन के बीज को सुखा के उसका चूर्ण बना के उसको सुबह सुबह पानी के साथ लेने से बहुत आराम मिलते हैं और बहुत लाभ होते हैं ऐसे बहुत से उपचार गाँव में किए जाते हैं जिसमें कि सर्वप्रथम करेले शीशम के पत्ते ये सब से घरेलू उपजार किए जाते हैं मधुमेह से निपट निपटने के लिए गाँव में आदमी गौ मूत्र का भी सेवन करते हैं ये भी बहुत फायदेमंद होता है मधुमेह के मरीजों के लिए और ऐसे बहुत से उपचार हैं जोकि मधुमेह से निपटने के लिए गाँव में मरीजों को करना चाहिए बिना चीनी के चाय पीना बिना चीनी के मीठे पकवान खाना ऐसे उपचार किए जाते हैं